कामाचेर आसताना व्हडल्यो चुका कांय जावंक ना म्हजे कडल्यान पण धाकटी सुद्दा चूक जाल्यार हांव तें काम सांबाळून करपाचो प्रयत्न करतां चूक म्हळ्यार केन्नाय खाडाखोड बी जाता म्हजे कडल्यान आनी केन्नाय चूक जाता तेन्ना हांव कोणाचे फ्रॅंडा आसा को टिचर्स आसा तेंची हांव मद्दत घेता